بائیکنگ کی دنیا کے سب سے بڑے رجحانات راستے منزلیں بہت ساری ہے جن کے بارے میں میں ابھی سے پرجوش ہوں جیسا کہ بائیکنگ کا شوق مجھے بچپن ہی سے تھا اس لیے میں بہت چھوٹے سے ہی بائیک چلانا سیکھ گیا تھا اور مجھے ہر جگہ بائیک سے جانا بہت اچھا لگتا ہے لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر بائیک چلانے کے لیے میں بہت زیادہ پرجوش ہوں جیسے کہ منالی ہو گیا پہاڑوں کو بیچ میں کشمیر برف باری کے وقت میں یہ سب ایسی جگہ ہیں جہاں پر بائیک چلانے کے لیے میں بہت زیادہ پرجوش ہوں اور ان جگہوں پر بائیک چلانے کا میں شوق بھی رکھتا ہوں تو کوشش یہی ہوگی کہ ان سب جگہوں پر جا کر بائیک چلائیں اور بائیکنگ کرتے کرتے موسم کا لطف لیں